मुंहिंजे कारोबार जे लाइ मूंखे पेन कार्ड ठाहिराइणो आहे उन जी वेब वेबसाइट ते वञिणो पवंदो पहिरां पेन कार्ड जी पोइ उन जे लाइ ऐप्लाए ऑनलाइन एप्लाए करिणो पवंदो एप्लीकेशन ऑनलाइन विझिणी पवंदी पोइ फॉम भरिणो पवंदो आहे हिकु जंहिंमें असांजी जानकारी मैच थियणु खपे उन जे डॉक्यूमेंट्स असां वटि हूंदा आहिनि उहो डॉक्यूमेंट्स वारी सही सही जानकारी पंहिंजी विझिणी हूंदी आहे ऐं डॉक्यूमेंट्स जेके असां लॻायूं था उहो सही तरीक़े सां स्कैन करे उहो डॉक्यूमेंट्स असांखे मोकिलिणा आहिनि ऑनलाइन स्कैन करे पोइ ऑनलाइन फी जेकी थींदी आहे उहा भरिणी हूंदी आहे ऐं पोइ फॉम सबमिट करिणो हूंदो आहे ऐं पोइ पंद्रहं डिजिट जो हिकु नम्बर ईंदो आहे जो असांखे यादि पाण वटि संभाले रखिणो हूंदो आहे एप्लीकेशन फॉम जो नम्बर हूंदो आहे ऐं पोइ वरी उन खे एप्लीकेशन जॾहिं पोइ उन खे इहे प्रिंट कढी करे असांजो डॉक्यूमेंट ठही वेंदो आहे